भारत देश में अलग अलग तरीके की शैलियाँ पाई जाती हैं मैं प्रयत्न करुँगी कि हमारे देश के अलग अलग राज्य के अलग अलग फैशन डिजाइंस और शिल्प कला जैसी शैलियों का बाहर देश तक प्रचार और प्रसार हो सके यदि मुझे मौका मिल जाए तो मैं भारत के कई राज्य जैसे राजस्थान गुजरात लखनऊ आगरा अज़मेर जैसी जगहों की अलग अलग डिजाइंस शिल्प कला जैसी शैलियों को भारत के बाहर के देशों में दिखाना चाहूँगी क्योंकि राजस्थानी और गुजराती जो डिजाइंस है वो एकदम बेहतरीन होती हैं ऐसी डिजाइन्स और कहीं बाहर देशों में नहीं मिल पाती हैं इसलिए यह बाहर से आए पर्यटकों को अधिक प्रभावित करती हैं